ہندوستان میں تعلیمی نظام بہت اچھا ہے اچھے اچھے اسكول ہیں انڈیا میں ہندوستان میں كافی اچھے اچھے كالیجز ہیں جہاں آپ اچھے اچھے تعلیم حاصل كرتے ہیں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو بچوں كو اچھے اچھے تعلیمیں دیتی ہیں كئی سارے كالیجز اںڈیا میں ہیں جیسے دہلی یونیورسٹی ہے اور كئی سارے كالیجز ہیں جو بچوں كو اچھی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اگر وہیں اسی حساب سے اگر فورن میں دیكھا جائے تو وہاں كے كالیجز تھوڑے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں وہاں كے ٹیكنالوجی ان كی تھوڑی زیادہ اچھی ہوتی ہے بڑی بڑی مشینز ہوتی ہیں اور كئی ساری اچھی اچھی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو اںڈیا میں نہیں مل پاتی ہیں تو زیادہ تر بچے یہ سوچتے ہیں كہ وہ باہر جا كے پڑھ سكیں اور اچھے اچھے تعلیم باہر سے حاصل كر سكیں كیونكہ جو چیز جو تعلیم انہیں باہر سے مل جائے گی جو اچھی اچھی فیسلٹی انہیں باہر سے مل سكتی ہے تو وہ انہیں انڈیا میں نہیں مل سكتی ہے اور ہندوستان میں وہ مشینیں بڑی بڑی مشینیں وہ اچھے اچھے تعلیمیں وہ اچھی اچھی فیسلٹیز لانا بہت زیادہ مشكل ہے اور ہمیں اس چیز پر كام كرنا چاہیے اور اندوستان كی ایک دقت یہ ہے كہ جو امیر بچے ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں وہ ڈونیشن لے لے كر اچھے اچھے كالجوں میں سیٹ لے لیتے ہیں اور اسی وجہ سے غریب جو ہوتے ہیں ان كے سیٹ نہیں مل پاتی ہیں وہ اچھے اچھے تعلیم نہیں لے پاتے ہیں اور كئی سارے بچے ایسے ہی رہ جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز كے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا ہے اور ہمیں یہ دیكھنا ہے كہ باہر كے دیش كے باہر جو بچے دیش میں جا رہے پڑھنے تو اس چیز كو تھوڑا دیكھا جائے كہ وہ چیز جو باہر پڑھنے جا رہے ہیں اس فیسلٹی كو ہم اپنے ہی دیش میں لے آئیں جو باہر اتنی زیادہ جانے كی ان كو نہ رہے جو باہر جا كے مل سكتا ہے وہ انڈیا میں بھی مل جائے